परिवार में पुरुष और महिलाएँ अलग अलग भूमिकाएँ अपने आप में आपस में बाटते हैं जैसे कि हम देखें जो पुरुष होते हैं वो परिवार में जो बाहर के काम काज होते हैं बाहरी काम को करते हैं और जो महिलाएँ होती हैं वो घर के काम को करती हैं आपस में बांट लेते हैं इस प्रकार से जैसे कि महिलाएँ जो होती हैं वो घर में अपने खाने खाना बनाना बच्चों की देख रेख बच्चों के टिफ़िन कपड़े ये सब का पूरी तरीक़े से ध्यान रखती हैं और जो भी समस्याएं होती घर में वो घर को चलाने में जो भी जिस प्रकार की भी जो भी चीज़ें उपयोग में होती हैं वो अपने जो होता है वो बाहर बाहर से पुरुष के द्वारा मंगवाने का कार्य करती हैं जो पुरुष को बताती हैं तो फिर जो पुरुष होते हैं वो बाहर के कार्य जैसे कि महिला की तरह बताए गए कामों को जो बाहर जा कर करना है वो उसको पूर्णता अच्छे से करते हैं तो इस प्रकार से जो महिलाएँ होती हैं और पुरुष होता हैं आपस में काम को बांट लेते हैं और आसानी से वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सहयोग करते हैं और इस प्रकार से काम चलता है